जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेम खान्थिया मा मा मा दकुमेन्टफोरखौ दिन्थिनांगौ जायो माबा फि होनांगौ नामा ना बेयो बेसेन नाङि नंगौ जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेमखान्थिफोरा जाबाय जुदि सोरखारि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेमखान्थि बायदियै माखासे फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि सुबुं अनजिमाखौ नायनानै बेखौ नांगौखिनि थिसननायनि थाखाय माखासे एक्स्ट्रा एबा एन्टारभिउ लानानै पास जानाय फरायसाफोरखौ मुं थिसननाय जायो नाथाय खायफा सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ नायनानै जेबो एन्टारभिउ लायालासे मुं थिसननाय जायो बेनि अनगायैबो बै फरायसालिफोराव मुं थिसनोब्ला गाहायै जोनोम सार्थिफिकेट एबा जोनोम फोरमानलाइखौ दिन्थिनांगौ जायो बेजों लोगोसे गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनायब्ला आरो एबा गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनानै गुबुन फरायसालियाव हाबनोब्ला बै फरायसालिनि नेमखान्थि बायदियै फरायसानि जोनोम फोरमानलाइजों लोगोसे बै फरायसालिनि मार्कसिटखौबो बिनाय जायो बेबायदिनो सोरखारि फरायसालिफोराव फि होनाङाबाला एबा बेसेन नाङालासे फरायसालिफोराव मुं थिसननाय जायो नाथाय सोरखारि नङै फरायसालिफोराव फरायफैयोब्ला गोबां बिबांनि एडमिश'न फि होनानैसो मुंखौ थिसननाय जायो बे फरायसालिफोरावबो गावनि जोनोम फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनांगौ जायो लोगोसे सोरखारि नङै फरायसालिफोराव दानफ्रोमबो दानारि मासुल होननानैसो मुं थिसननांगौ जायो एबा फरायनांगौ जायो